ایک بار کی بات ہے مجھے ایک ورک دیا گیا ایک اسکول تھا لکھنؤ میں لکھنؤ کے ڈالی گنج کے ایریے میں وہاں ایک اسکول ہے بہت بڑا اسکول ہے اس اسکول کی آئی ڈی کارڈ جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ ہوتی ہے وہ میرے ذمہ دی گئی اور مجھے صرف دس دن کا وقت دیا گیا مجھے دس دن میں تقریباً ایک ہزار اسٹوڈنٹس کے آئی ڈی کارڈس بنانے تھے ظاہر سی بات ہے دس دن ایک ہزار آئی ڈی کارڈ بنانا کافی مشکل ہے خیر میں نے کسی طریقے سے لے لیا اور میں نے شروع کیا اور بہت محنت سے کیا لیکن پھر بھی ایک ہزار آئی ڈی کارڈ اسکول میں دینا تھا اور ارجینٹ دینا تھا میں رات دن محنت کرتا رہا یہ میری مطلب زندگی کا سب سے تاریخ کا میرے زندگی کے تاریخ کا سب سے مشکل مرحلہ تھا جو میں نے کبھی اتنا لمبا کام نہیں لیا تھا اور اتنا ارجینٹ کام نہیں لیا تھا لیکن چونکہ اس کی جو اجرت مل رہی تھی وہ کافی اچھی خاصی تھی اس لیے میں نے اسے لے لیا لیکن چونکہ کافی وقت کم تھا اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں ٹائپنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے اور فوٹو وغیرہ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں فوٹو کٹنگ کرنی ہوتی ہے فوٹو کو اسکین کرنا ہوتا ہے اور کئی طرح کے کام ہوتے ہیں اس میں پھر بھی میں نے کسی طریقے سے لے لیا اور پھر اس کے بعد جب مجھ سے نہیں ہو سکا تو میں نے پھر دس سے پندرہ لڑکوں لڑکوں کو اپنی طرف سے ہائر کیا فر ہائر کر کے ایک ٹیم بنائی ٹیم بنا کر کے میں نے الگ الگ کام جو ہے لڑکوں کو سونپ دیا کسی کو ٹائپنگ کا دے دیا کسی کو جو ہے فوٹو کٹنگ کا دے دیا کسی کو فوٹو اسکین کرنے کا دے دیا اور کسی کو مطلب جو جو الگ الگ کام دے دیے تو ٹیم ورک بنا کر کے پھر میں نے کام شروع کیا تو الحمد للہ میں نے اس کو دس دن میں دس دن کے اندر اندر میں نے پھر جو ہے اسے کمپلیٹ کر دیا تو ٹیم ورک ایک اچھا میرے لیے ایکسپرینس رہا تاکہ ٹیم ٹیم ورک بہت اچھا ورک کیا اس کے بعد الحمد للہ کام مکمل ہو گیا شکریہ